جى ہاں کينسر اور دل كى بيماريوں جيسى سنگين بيماريوں كے علاج كے ليے مختلف سہوليات موجود ہيں ان ميں كيميوتھراپى ريڈيوتھراپى سرجرى دوائيں فيزيوتھراپى اور آخرى مراحل كے علاج شامل ہيں يہ سہوليات قابل رسائى ہیں ليكن ان كى معاشى تنخواہ اور دسترس مختلف ممالک اور صوبوں ميں مختلف ہوتى ہيں عموماً ان علاجوں كى قيمتيں بڑھ سكتى ہيں اور ان كے ليے صحت كے بيمہ کى ضرورت ہوتى ہے تاكہ ان كی خرچوں كا حصہ كم ہو جائے سركارى اسپتالوں ميں ان بيماريوں كا علاج كم پيسوں ميں اور سركارى اسكيموں كے تحت كم خرچوں ميں ہو جاتا ہے مگر وہاں پر مريضوں كا خيال اچھى طرح نہيں ركھا جاتا اسى ليے ہمارے علاقے ميں لوگ پرائيوٹ اسپتالوں كو زيادہ ترجيح ديتے ہيں مگر پرائيوٹ اسپتالوں ميں خرچ زيادہ لگتا ہے مگر مريضوں كا خيال بھى اچھى طرح ركھا جاتا ہے